पांच हजार तिनशे एक वीस हजार पांचशे सात तेवीस हजार सातशे एकुणीस पांच हजार तिनशे णव धा हजार एकशे बारा